चित्र पारयके लिए हम सुपौल मार्किटसँ पेन लाबैत छियै बढ़िआँ पेन लाबैत छियै बढ़िआँ पेन्सिल लाबैत छियै बढ़िआँ रबड़ लाबैत छियै बढ़िआँ कलर लाबैत छियै बढ़िआँ बोर्डो होयत छै बढ़िआँ बोर्डो लाबैत छियै आ ओहिपर बनबयमे नीक लागैत छै बढ़िआँ बढ़िआँ पेन्टिंग लाबय परैत छै फेर ओहिमे भरयमे नीक लागैत छै हमको कलर हमराअरके पेन्टिंग करयमे बड्ड नीक लागैत छै जेनाकि मोर भेलय मोरमे तरह तरहके कलर लागैत छै तऽ ओसभ लयके बनबयमे बड्ड नीक लागैत छै जेना बोर्ड पर बनबै छियै बढ़िआँ बढ़िआँ कागज मार्केटसँ खरीदकऽ लाबैत छियै बढ़िआँ बढ़िआँ पेंसिल लाबैत छियै ओहिसँ बनबैत छियै तऽ बनबयमे बड्ड नीक लागैत छै कोनो तकलीफ नहि होयत छै